गोजौसिन सोलोंथाइ आरो फरायसालिमाफोरनि थाखाय फरायसाफोरा क'क्राझार इउनिभारसिटिआव थाङो बिसोर जो जों सायख'जासिननाय आयदाफोरा जाबाय आर्ट्स बिगियान आरो नार्सिं कर्स जों क'क्राझार इउनिभारसिटियाव थाङोबा फेसिलिटिफ्रा बिहाय बांसिनै थानायखाय एबा जौगासिननायनि थाखाय डेभ्लपमेन्टनि थाखाय बेहाय जों बयबो फरायनो मोजां मोनो बेयावहाय ओरैबायदि फेसिलिटिफोर दङ जेरै गेलेनाय गेलेनायनि आयदायाव आरो हारिमु सिबिनाय बिफोर आरो अनेक रोखोमनि जेन'बा जौगानाय बेफोदनि थाखाय जोङो थाङो

नार्सिं कर्स होन्नानै बुङोब्ला बङाइगाव बिजिनि बेफोराव जोङो कर्स फोजोबनानै जेनाव गावनि उननि लाइफखौ मोजाङै दालांनो हायो बिनिखाय बेफोरबायदि कर्सखौ लानाय जायो आरो दालागै बयबो जौगागासिनो बेफोरबायदि कर्सफोरखौ फरायनानै बिनिखायनो जोङो बिफोरबायदि थि कर्सखौ लानानै सुबुंफोरा जौगागासिनो दङ